ॿी अगस्त उणिवीह सौ सतरि टीह डिसंबर उणिवीह सौ पंजहठि पंजवीह अप्रैल उणिवीह सौ नवे पंजवीह अक्टूबर उणिवीह सौ असी यारहीं जनवरी उणिवीह सौ निनयानवे